गिबियावनो सारायखौ जानग्रोनानै लादो बेनि उनावहाय साराया दुंबा थाव हरदो थावा जेब्ला गुदुं जागोन अब्ला बेवहाय सामब्राम पियास बानलु ओमफ्राय सामब्राम गुफुर देनाय एसे हरदो बेनि उनावहाय दाउखौ सिगां एवग्रोनानै लादो दाउवावहाय संख्रि होदो हालदै होदो एवदो एसे एवखांनायनि उनावहाय दाउवावहाय आलुखौ हरसनदो बेनि उनावहाय जुदि हाल्दैया दाउवावहाय मोजाङै नाङाखैबा हाल्दै हरदेरबावदो जाहाथे आलुवावबो नाङो आरो संख्रिखौ एसे हरबावदो बेनि उनावहाय मोननैजों खेबथाम खेब्रैसो मोजाङै एवदो एवखांनायनि उनावहाय दै होदो बिदिनो खेबनैसो एफा एफा दै होनानै फोमोनदो ओमफ्राय बेनि उनावहाय लास्टावहाय खेबथामाव दैखौ एसे बुरजा होदो दैखौ बुरजा होनानै अन्दला होदो अन्दला होनानै खारै होदो खारै होनानै ओंख्रिखौ मोजां गोदौ होदो गोदौखांनानै एसे माबाबा संख्रि साखिदो संख्रि साखिनानै जुदि संख्रिया नांबायबा बेनि उनावहाय मस्ला हरदो मस्ला हरनानै खांदो